जी हमारा पसंदीदा टी वी सो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है हमें ये दो हजार आठ से देखते आ रहे हैं और आज तक देख रहे हैं हमें ये सो देखना बहुत पसंद है क्योंकि हम जब तक ये सो नहीं देखते तब तक हमसे खाना नहीं खबरता है खाना खाते समय हम ये सो जरूर देखते हैं सबसे इसमें हम इसमें हमने जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी सर बहुत अच्छे लगते हैं और इसमें हमें दया भाभी भी बहुत अच्छी लगती है जिसमें सो का रौनक बढ़ाया हुआ है